हमारे ज़िले में अलग अलग स्थानीय खेल और मनोरंजन की गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि बच्चे अलग अलग खेल खेलते हैं साथी ही मनोरंजक गतिविधियाँ भी अलग अलग होती हैं जैसे कि कुछ त्यौहारों पर नाचना गाना ओर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें बच्चे मस्ती करते हैं और खेलते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं इसी तरह कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें साइकल की दौड़ भी लगाते हैं और साथ में दौड़ भी लगाते हैं इस तरीके के खेल का आयोजन करके बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है और आनंद प्राप्त होता है इसी के साथ समुदाय में भी अलग अलग परंपराएं होती हैं जैसे कुश्ती ओर अखाड़ा का आयोजन करते हैं जिसमें कुश्ती लड़ी जाती है साथ में खो खो भी करते हैं और इसी के साथ लोग बल्ला और गेंद से भी खेलते हैं बल्ला और गेंद के भी अलग अलग समूह होते हैं दो समूह में आपस में खेल होता है और इसी तरीके से बच्चों द्वारा भी अलग अलग खेल खेले जाते हैं